हैलो अस्स एक्क बारी टूर गे ना कटड़ा दे होटल च कम्म करदे हे यारें दोस्तें कन्नै ते इत्थुआं गे अस मेटाडोर ही असें कोई पंदरां बीह् बंदे हे सारे मुड़े गै हे उत्थुआं गे अस पत्नीटॉप लेई ट्रिप दा बनाया प्रोग्राम प्रोग्राम पंदरां बीह् बीह् सारे जने गे अस ते कटड़ा दा चली गे टिक्करी टिक्करी दा बंदे इंजाय उन्जुए वास्ते समान बगैरा लेता सारा किश ओहदे बाद निकली ग आस्तै आस्तै इंजाय करदे करदे हुन पुज्जी गऽ उधमपुर उधमपुरा दा माड़ा मुट्ठा ब्रेक फास्ट कीता सबेरे सबेरे ब्रेक फास्ट करियै ते सारे जनें ते ओहदे बाद निकली ग अस फ्ही पत्नीटॉप लेई जंदे रस्ते जाम हा गड्डियें दा जाम हुंदा रस्ते च ते जाम बिच्च फसी गे जाम बिच्च फसे ते दो तिन घंटे घैंटे डेढ़ एक्स्ट्रा लग्गी गेआ एक्स्ट्रा लग्गने दे बाद अस निकली आए उत्थूं फिर निकलने दे बाद अस पुज्जी गे पत्नीटॉप पत्नीटॉप पुज्जने दे बाद गे उत्थे अस पार्के च पार्के च गे थोह्ड़ा चिर बैट बॉल खेड्ढेआ दस्स पंद्रह मैन्ट बैट बाल खेड्ढिए फिर ओह्दे बाद घुम्मन फिरन गे उठी उत्थै पार्क च पार्क च घुम्मी फिरियै आए ते इन्जॉयमैंट कीता फोटो पिक्चरां बगैरा लैतियां फिर असें ओह्दे बाद च दपैह्र दा टैम होई गेआ दपैह्र ते फिर अंदर जाइयै असें लंच बगैरा कीता लंच बगैरा करने दे बाद सारें जने कट्ठे कुट्ठे होइयै ते फिर बैट बॉल खेड्ढना शुरू करी ओड़ेआ बैट बॉल खेढदे होई उद्धर थोह्ड़ी देर होटल च गे उठी उत्थै पत्नीटॉप हा जेह्ड़ा होटल हा उत्थै जाइयै चाह् ब्रेक फास्ट कीता शामी लै चाह् शा समोसे बगैरा बने दे हे ओह् खाद्धे पीते ते ओह्दे बाद च डांस बगैरा शुरु करी ओड़ेआ डी जे ऐ हा उत्थै साउंड माड़ा मुट्टा डांस डूंस कीता ते इन्जायमैंट कीता ते ओह्दे बाद च पंज बज्जी गए पंज बजे दे बाच बैक आना शुरू करी ओड़ेआ बैक रस्ते च जिल्लै गड्डी च बैठे ते इन्ने चिरै लड़ाई लग्गी गेई केईं आक्खन नेई जाना हल्ले ते केईं आखन जाना ओह्दे बाद च गड्डी आह्ला निकली गेआ चली पे सारे आई गे अराम कन्नै औंदे रस्ते च जागतें दी बैह्स लग्गी गेई होन गड्डी आह्ले जकदम ब्रेक लाई ते मुड़े डि'ग्गी पेय ओह्दे बाद च लड़ाई बनी गेई लड़ाई बनी ते माए बड़ी मुश्किल उं'दी लड़ाई छुड़काई ते फिर जाइयै शांत होए शांत होने दे बाच थोड़े चिरै बाद डांस बगैरा शुरू होई गेआ गड्डी च गै गड्डी च अराम कन्नै औंदे औंदे नौ दस्स बजे अस्स कटड़ा पुज्जे